झाडां रोवपाक म्हाका खूब आवडटा झाडांक पळयल्यार म्हाका खूब बरें दिसता मन शांत जाता आनी प्रसन्न जाता फुलांचीं झाडां तर म्हाका खुबूच आनंद दितात रंग बिरंगीं फुलां पळयल्यार मनाक खुशालकाय भोगता वखदीं झाडां रोयल्या तर खूब फायद्याचीं जशीं तुळसी वट्टेलांव हळद हीं झाडां रोयल्यार आमकां आमचे भलायकेकूय खूब बरीं आनी ल्हान भुरगीं तर घरा आसल्यार खुबच तीं झाडां आमकां बऱ्याक पडटात म्हज्या घरा मुखार बीन हांवें एक ल्हानशें गार्डन केलां थंय हांवें थोडीशीं झाडां लायल्यात जशीं गुलाबाचीं झाडां हिबिस्कस मोगरां आनी खुबशीं वखदींय झाडां लायल्यात फळांचीं झाडां आसात आमच्या आंगणात जशें पणस चिकू आंबे अशीं झाडां आमी रयल्यात रोयल्यात हीं झाडां आमी रोयल्यात म्हूण आमकां भायलीं फळां हाडपाक पडनात आमी आमचीं फळां खूब रुचीचीं आसतात तीं खायल्यार आमकां खूब आनंद मेळटा चडशें आमी घराचें ग घरांत तयार केल्लें घरगुती सारें वापरपाचो प्रयत्न करतात आनी हो प्रयत्न आमी सगल्यांनी करपाक जाय घरा तयार केल्लें घरगुती सारें झाडांक स्वस्त दवरता सद्द्याक आमी घरांत जीं फळां फलां फळ्यांच्यो साली मागीर भाजी पाल्याचो भाजी पालो जो आमी वापरतात घरांत रांदपाक तें रांदपाक यूज करतात ताचो उरिल्लो कचरो चाये पालो हें सगलें आमी एकटांय करून घरांत एक ऑर्गेनीक कम्पोस्ट करपाक शकतात जो आमी झाडांक वापरपाक शकतात भायलें रसायनीक सारें हाडिल्ल्या परस घरांत तर हें सारें आमी तयार कत्तात जाल्यार झाडां बरीं उरतात आनी झाडांक तांचो खूब फायदो जाता झाडां भलायकेक आमची भलायकी खूब बरी दवरता झाडां आमकां प्राणवाय दिता मन शांत दवरता आनीक म मनान शितळकाय हाडटा म्हाका तर झाडां खूब आवड आवडटात म्हजो झाडां वांगडा वेळ बरो उ बडो बरो वयता आनी म्हाका बरें दिसता म्हजीं म्हाका दोन भुरगीं आसात तीं बासून झाडां म्हा झाडां वांगडा खूब वेळ सारतात खुबशीं शवणीं बटर्फ्लायज अशें आमचे झाडांचेर येवन बसतात चडशे फुलांचे फुलां जातात त्या झाडांचेर येवन बसतात आनी भुरगीं तांचे वांगडा खेळटात तांकां जेन्ना तीं उदक घालतात झाडांक सो तांचो बी वेळ सारता झाडां वांगडा आनीक तांचीं फुलां झाडांचीं फुलां काडटात केन्ना केन्ना तीं घेवन तीं फुलां खेळटा सो तांचोय बी टायम बरो स्पँड जाता आनी तीं बी नेचरा वांगडा प्रक्रिती वांगडा वेळ सारतात हका लागून झाडां आमी सोगळ्यांनी रोवपाक जाय झाडां आमकां फक्त खुशालकाय बी दिनात पूण आमची भलायकी बी बरी उरता झाडांक लागून आमकां जेन्ना आमी झाडां रोयतात मातयेन मातयेन भितर हात घालतात माती खणटात तेन्ना आमची भलायकी बी ब तें आमच्या आरोग्याक खातीर बी बरें आसता प्रक्रिती वा वाऱ्या बेळ सारपाक आनीक तांचे मातये बारा आमी मिसळ जावपाक हें भलायकेकूय खूब बरें आनी जेन्ना आमचीं सोयरी बी येतात तेन्ना तीं बी झाडां पळोवन हुशाल जातात आनी केन्ना केन्ना आमचीं झाडांचीं फुलांय काडून व्हत्तात आनी झाडां बी काडटात झाडां बीच काडटात एक एकदां चोरून सुद्दां व्हरतात झाडां तेन्ना म्हाका तर खूब राग येता आनी जेन्ना खूब फळां जातात आमचे जेन्ना आंगडात जीं फळांचीं झाडां आसात तांकां फळां बीन जातात तेन्ना खूब फळां जालीं जाल्यार तीं आमकां आमच्या सोयऱ्यांक दिवपाक मेळटात आनी आमकांय तीं भलायकेक बरीं भायर जीं फळां मेळटात भाजी मेळटा जी विकतात लोक बाजारांत ती बरी आसना तांकां रसायनीक सारें आसता सो तें भलायकेकूय खूब माल आसता पूण जेन्ना आमी घरांत आमच्या घराच्या आंगणान भाजी नाजाल्यार फळां रोयतात तेन्ना तीं आमकां भलायकेकूय बरीं आनी आमचे पयशेय बी उरतात जेन तीच भाजी तींच फळां आमी बाजरान घेव विकतीं घेतात तर तीं आमी घरा रोयलीं जाल्यार आमची भलायकी बी बरी उरता किद्याक आमकां कित्याक आमकां बरे कित्याक आमकां ब बरीं रुचीचीं फळां आनी भलायकेक भलायकी आमची बरी उरतली कित्याक आमी घरान आमी जाणात की आमी आमच्या झाडांक कितें घालतात तीं सो आत बरीं उरतलीं आमी सगळ्यांनी आमच्या जी फूर फुडली पिळगी आसा आमचीं भुरगीं आसात तांकां आमी झाडां रोवपाक शिकोवपाक जाय आमचीं भुरगीं फक्त बाजारातलें विकतें घेतात आनी खातात जें भलायकेक खूब माल जाता सो आमी घरांत आमच्या आंगणात भुरग्यांक भाजी पालो नाजाल्यार फळां रोवपाक आमी तांकां शिकोवपाक जाय